جی بالکل ہمارے پاس تحریری سرپرست یا رول ماڈل ہیں اور جن کی سرپرستی میں میں نے رہ کر کے تحریر کو لکھنا شروع کیا اور ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ہمیں ان سے حوصلہ ملا لکھنے کا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں اس کے لیے ابھارا اور ہم نے تحریریں لکھنی شروع کی اور ان کے رائے مشورے اور صلاح نے ہمیں بہت سارے فائدے پہنچائے اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملا ان کے رائے مشورے سے تو ہمارے پاس بھی ہیں سرپرست تحریری سرپرست جن سے جن کی وجہ سے میرے کام کو میرا کام جو ہے متأثر ہوا اور کہیں نہ کہیں پہلے کے مقابلے اب بہت امپروو ہوا ہے